جی جی جی فارمیسی بول رہے ہیں جی بتائیں

سر باڈی باڈی پین کے لیے اب آپ ایسکلوپیرا لے سکتے ہیں ایسکلوپیرا ایسکلوپیرا یعنی پیراسیٹامول نہیں سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے آپ کو باڈی آپ کو جی بتائیے جی جی جی جی باڈی پین ہو رہا ہے وامیٹنگ ہو رہا ہے جی آپ کو ایسا ایسا فیور تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ فیور فیور ٹائپ کو ہو رہا ہے

جی جی سر دوا دے دیں گے سر ہم ہم آپ آئیں گے آئیں گے آج سکتے ہیں کیا سر آپ پلیز ہماری شاپ پہ مل جائے گی آپ کو میڈیسن جی بالکل کیونکہ سر اصل میں ہمارے پاس ابھی آدمی ہیں نہیں ڈلیوری کرنے والا اور اور آج سنی جی آج ہمارے پاس آدمی ہیں نہیں اور آج سنڈے ہے نا تو چھٹی کا ویسے ہی دن ہے سر سر سر جی جی سر سر درد کے آپ ایسکلوپینک پیراسیٹامول نیموسلائڈ پیرا نیموسلائڈ پیراسیٹامول یا پھر خالی نیموسلائڈ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر پر یہ بھی ایویلیبل نہیں ہے تو پیراسیٹامول اویلیبل ہوگی وہ بھی ہلکا سا کام کر جائے گی وامیٹنگ کے لیے سر وامے وامیٹنگ کی دوائی لینی پڑے گی جس میں وامسٹاپ آ جاتی ہے اونڈم آ جاتی ہے اگر وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ لے سکتے ہیں سر میری شاپ گیارہ بجے تک کھلی ہے شام رات رات رات میں آپ کبھی بھی آ جائیے سر اوکے سر